آج کا جو تعلیمی نِظام ہے وہ بہت خصوصی ضروریات کے حامل طلبہ کے لیے ناقافی اِمداد کے مسلے سے نپٹ رہا ہے خاص طور پر معذور بچے جیسے جو بچے نابینا ہوتے ہیں یا جو بچے سُننے سے معذور ہوتے ہیں اُن کے لیے بہتر اسکول اب بھی دستیاب دستیاب نہیں ہیں ایسے معمولات میں ہماری حکومت کو اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اُن کے لیے بہترین انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی جو معذور ہو گئے ہیں یا کسی وجہ سے وہ نابینا ہیں یا بہرے ہیں یا گونگے ہیں بول نہیں پاتے ہیں اُن کے لیے بہترین تعلیم کا نظام ہوگا تو وہ بھی دُنیا کے ساتھ قدم یا قدم سے قدم ملا کر ملا کر کے زندگی گُزار سکیں گے ورنہ تو وہ لوگ پہلے سے ہی معذور ہیں اور بھی دُنیا میں وہ معذوری کی حیثیت سے زندگی گُزارنے پر مجبور ہو جائیں گے جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت شرم کی بات ہے